म्हाका चाळीस मिणटां भितर पणजे पावपाक जाय आतां तुजी कॅब बूक केली जाल्यार हांव टायमार पावतलें काय ना कित्याक जाणां ह्या टायमार आतां प पणजे वचपाचें जाल्यार ट्रॅफीक खूब आसा सगळे लोक कामांक वतात आनी पुलीय बंद आसा नाजाल्यार तूं दुसरो रूट कितें दिवं शकता काय